ग्रामीण लोगों को कानूनी सेवाओं में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है जैसे वकील थाना पुलिस चौकी पुलिस थाने अदालतों में बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं ग्रामीण लोगों को अक्सर अच्छे लोग या फिर ये वकील चौकी प्रभारी थाना या फिर पुलिस वाले और कोर्ट के कचहरी के लोग बेवकूफ समझते हैं और इनका काम बहुत लटकाते हैं इससे इससे ग्रामीण लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना ये सब ग्रामीण लोगों में बहुत चक्कर लगवाते हैं इनको और आसपास इनके कामों को बहुत लटकाया जाता है इनसे बार बार हर चीज के लिए पैसे मांगे जाते हैं और इनका इनको समझाना इनको ज्ञान देने वाला कोई नहीं होता है इनके पास ये कम शिक्षित लोग होते हैं जिनके कारण इनको कानूनी दाँव पेच नहीं पता होते हैं और इस चीज का वकील थाना और कचहरी वाले लोग फायदा उठाते हैं इससे ये होता है कि लोग ग्रामीण लोग परेशान हो जाते हैं और बहुत सारे लोग तो कुछ जिंदगी में गलत कदम या फिर आस ही छोड़ देते हैं जिससे उनकी परेशानियों का हल हो सके अधिकारी और वकील या सरकारी अधिकारी लोग ग्रामीण लोगों को बहुत परेशान करते हैं इनका काम बिल्कुल नहीं करना और लटकाना काम को इन सब इन सब कारणों से ही ग्रामीण लोगों को बहुत सारी दिक्कतों की परेशानी करनी पड़ती है इस कारण से वह मतलब अपनी जिंदगी में आस खो बैठते हैं और नहीं करना चाहिए इन लोगों को परेशान ग्रामीण लोगों की परेशानियों को समझना चाहिए और इनका इनकी मदद करनी चाहिए इससे लोग इनकी दुआएँ मिलेंगी और लोगों का काम आसान होगा